हूनमिगी जेह्का कव्शन पुच्छेआ ऐ सोआल जेह्का ऐ एह् बकरी दै बारै च पुच्छेआ ऐ एह् जेह्की बकरी ऐ चार सोआल मिगीगी पुच्छे दे न पैह्ला जेह्का मिगी इयां पुच्छेआ ऐ ओह् बकरी किन्ने प्रकार दी होंदी ऐ ते बकरी केंई प्रकार दी होंदी ऐ असैं ते इयै दिक्खी ऐ इक दो प्रकार दी जेह्का एह्दा दूआ कव्शन ऐ सोआल ऐ पुच्छे दा कि जेह्का एह्दा दुध्द होंदा ऐ एह् अस किस चीज़े गी इस्तेमाल करनें ऐं ते फ्ही मिगी एह् जेह्का त्रीआ सोआल पुच्छे दा ऐ कि महात्मां गांधी हे जेह्के एदे एह्दे दुध्द दा केह् करदे हे केह् इस्तेमाल करदे हे ते कन्नैं मिगी चौत्था सोआल बी पुच्छेआ ऐ कि एह् कि मास्सा हारी की अस इस्तेमाल इसी करनें खानें च इस्तेमाल करनें इसी ते तुसेंगी में इक इक सोआल दा आंसर सनानी आं बकरी किन्नें प्रकार दी होंदी ऐ जेह्की बकरी ऐ जेह्की जम्मू च एह् इक्को प्रकार दी असोंगी लब्भदी ऐ अदे एह्दा खाल्ली इक रंग होंदा जेह्का अलग अलग होंदा ऐ अच्छा काली होंदी गोरी होंदी बड़े किस्म दी होंदी दिक्खो तुस ते बड़े किस्म दियां बकरियां लेकिन एह् होंदियां बी बड़ियां प्यारियां न एह् बकरियां ते असेंगी दिंदियां बी बड़ा किश न एह् ते जेह्का एह्दा दुद्द ऐ जेह्का हून जेह्का डेंगू फैलदा ते एह्दै आस्तै बड़ा ताकतबर ऐ एह् बमारी गी सढ़ियें गी खत्म करी ओड़दा एह् कन्नैं एह् लिवर गी सख्त करदा स्ट्रांग बनांदा इंसैान गी एह् साढ़ी बमारी कन्नैं लड़दा एह् बकरी दी दुध्द ते जेह्के साढ़े जोड़ नी जिसलै साह्नू डेंगू होंदा साढ़े जोड़े गी करदा मतलव होंदा गर्म ऐ लेकिन तुस इयां इसी इस्तेमाल करो एह्दी चाह् बनाओ ते एह्दे देहीं खाओ तुस ओह् बड़ा अच्छा होंदा ऐ ते एह्दैे एह् साढ़े लोग न जेह्के लोग न जेह्के साढ़े ते डोगरे लोग न इस बकरी दुध्द गी हून जेह्का बड़ा ओह् बड़ा इस्तेमाल करदे गुज्जर लोग जेह्ड़े न एह् दुध्द घरें घरें जाइयै बकरी दा दिंदे न एह्दे कन्नैं खिट्ट एह् प्हाड़ें दा आंदे बकरियां लेईयै इस दा दुद्ध तुस अस आक्खनें कि सारे पियोे जेह्दे कन्नै ऐ सेह्त जेह्की थोआढ़ी अच्छी रवै बमार नी होऐ ते कन्नैं डाक्टर दा जेह्का साढ़ा खर्चा जेह्का ऐ ओह् घट्ट होई जा ते तां अस तुसेंगी सना नें कि दुध्द जेह्का एह्दा ऐ बड़ा अच्छा ऐ जेह्के साढ़े महातमां गांधी हे गांधी हे ते एह्दा दुध्द हा एह्दे दुध्दे दी इयां चाह् पीनी खीर खानी तां गै इनैं एह् एह्डी बड्डी उमर कट्टी ऐ इंदा जेह्का परिवार हा इयै तां इंदा दमाक हा जेह्का इन्ना तेज़ हा जेह्की बकरी दा दुध्द ऐ एह् असैं सारें इस्तेमाल करनां जियां महात्मां गांधी दा दमाक तेज़ हा इयां अस आक्खनें बकरी दा दुध्द पियै बकरी दा दुध्द पियै इयां अस बी फिट्ट रौह्चै कन्नैं महात्मां गांधी होरें गी कोई बी बमारी नेंई ही की नी ऐही ही कि के एह् बकरी दा दुध्द गा नी पींदे हे ओह्दी खीर बी उनैं इयै खानी ते एह् पूरे फिट्ट हे ते कन्नैं एह् जेह्की बकरी ऐ एह् मासा हारी च बी अस खन्ने आ मासाहारी च बी साढ़े कम्म आंदी ऐ एह्दा मतलव कि जेह्का मीट होंदा ऐ ओह् अस खन्नें ऐं ते इयां हर घर च जेह्का बकरी दा मीट ओह् जेह्के लोग न बड्डे बजुर्ग अज़ें तक्कर इसी खंदे न ते जेह्के खरौड़े डोगरी च जिनेंगी खरौड़े आखनें ओह् बकरी दे बकरी दे मांस कन्नैं गै बनदे न जिनेंगी मतलव लत्तें गी पीड़ां होआ दियां जोड़ें गी पीड़ां होआ दियां जिनेंगी मतलव जिनेंगी मतलव लग्गा दियां केंईयें गी गड्डियैं कन्नैं लगदियां केंईयें दे होंदे लोकें दे अक्सिडैंट होंदे ते डाक्टर लोग आखदे कि इयै बकरी दा सूप पियो खरौड़े खाहो साढ़ै आस्तै किन्नी मतलव बकरी कम्म दी ऐ अस जेह्ड़े डोगरे न इसी चीज़ गी जेह्का इस्तेमाल करनें सारे खाओ इसी एह् बड़ा ताकतबर चीज़ ऐ ते एह् साढ़े जेह्के साढ़े जोड़ न इनेंगी एह् मतलव स्हेई जोड़दी जिसलै असेंगी कोई दर्दां होंदियां नै अस लोग डाक्टरें कोल जंदे एह्दे कोला दा अच्छा ऐ जिसलै डाक्टर असेंगी आखदे कि तुस एह्दा बकरी दा ओह् पियो खरौड़े जेह्के होंदे ओह् पियो एह्दा सूप पियो ते एह् असेंगी खानें चाही दे ते एह् जेह्की बकरी ऐ हर घर च होनीं चाही दी एह् जेह्के गुज्जर बचैरे जेह्के एडै दूरा दा प्हाड़ें दा लेइयै आंदे एह् इन्नी मैह्नत करदे ते अस लोग इनैं बकरियें गी नेंई पालनें ते लेकिन अस लोग गल्त करनें क्योंकि एह् साढ़ै बड़ै कम्म आंदी दुध्द बी दिंदी मतलव ओह्दा अस देहीं बी खन्ने चाह् बी पीने ते बमार आदमी होऐ एह् जेह्का डैंगू इन्ना फैलदा एह्दे कोला दा पैह्लैं गै अद्दा अध्दा गलास पीना दुध्द जादा नी पीना इसी ते्